से दिसेम्बर नैरोजा से नै फेब्रुवारि जिगुजौ गुजिथाम ब्रै जुन नैरोजा नैजिथाम दाइन आगष्ट जिगुजौ गुजिसे जिद' मे जिगुजौ गुजिथाम